मैं दिल्ली मुंबई हैदराबाद आदि जगहों पर घूमने गया हूँ जहाँ कि भाषा हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा अलग थी जैसे कि मुंबई में क्या तेलुगु बोल मुंबई में मुंबई की भाषा अलग होती थी मराठी बोलते थे वहाँ मैं मराठी ठीक से बोल नहीं पाता था इसके लिए मेरे दोस्त ने मुझको धीरे धीरे मराठी बोलना सीखाया मराठी में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं खाने को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं खाने कि मा खाना मांगना है तो कैसे बोलना चाहिए उसके लिए मेरे दोस्त ने मुझे सीखाया तो मैं वहाँ धीरे धीरे मराठी में बोलने लगा आदमी को क्या बोलना चाहिए बु क्या कैसे अपने पास बुलाना चाहिए कैसे क्या बोल कर तो उसके लिए मैं मेरे दोस्त ने बुलाया कि मराठी में क्या बोलना चाहिए तो मैं धीरे धीरे मराठी भी सीखने लगा जब मैं मुंबई गया था तो वहाँ पर मुझे एक वहाँ के आदमी अच्छे लगे वहाँ कि भाषा बहुत अच्छी थी मराठी सब लोग बोलते थे वहाँ के मैं औरत और आदमी सब एकदम सब अच्छे स्वभाव के थे लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा दारू दारू और स्मोक्स सबसे ज़्यादा आदमी लोग करते थे इसके बजाय इसक वजह से वहाँ रोज़ दंगे फसाद होते रहते थे ज वहाँ कि गलियों में हमेशा लड़ाई झगड़ा नाले खुले पड़े रहते थे इसी प्रकार से वहाँ कि आबादी भी बहुत ज़्यादा है वह मुंबई मुंबई में न्याया न्यायालय है मुंबई न्यायालय वहाँ मैं इंडिया गेट भी गया था जो कि बहुत पुरानी इमारत है वहाँ के ताज होटल में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या बात करते हैं क्या नहीं वह तो मैं नहीं जानता बट वहाँ जाने के लिए हमारे पास उतनी इंकम होनी चाहिए वहाँ के आटो ड्राइवर को कैसे रोकना है मराठी में बोल कर वह भी हमको नहीं आता था जिसकी वजह से हमको बहुत दिक्कत होती थी तो मेरे दोस्त ने हमको मराठी बोलना धीरे धीरे सीखा दिया था तो हम ऑटो भी कहीं आ जा सकते थे अकेले बट थोड़ा सा दिक्कत होता था कहीं आने जाने में अंकनफेडेबल फ़ील होता था इसके बाद हम जब वापस मुंबई से आने लगे तो मेरे दोस्त ने बोला एक दो दिन और रुक जाओ उसके बाद हम लोग और कहीं घूमे तो वहाँ एक फेमस माता जी हैं दूर बंबा देवी बंबा देवी भी हम लोग गए थे वहाँ पूजा पूजा करने के लिए हम लोग फूल माला लिए वहाँ के औरत अच्छे से रहती थी वहाँ कि लड़कियाँ भी सह सब सही लोग सब सही थी जो कि वहाँ के आदमी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और मंदिर हो चाहे मस्जिद हो सब ऐसे ही ड्रिंक करके घूमा करते थे जिससे वहाँ कि लड़की औरत बाहर निकलने में सक्षम नहीं थी इस वजह से वहाँ कि जो पर्यावरण है दूषित है और नाले वाले ऐसे ही सब खुले पड़े रहते हैं बहुत दूषित प्रदूषित वातावरण है वहाँ की बाकी सब कुछ अच्छा है वहाँ वहाँ से हम आने के बाद घर पर घर से फिर हम एक बार गए थे हैदराबाद हैदराबाद में गए गए है तो वहाँ पर तेलुगु बोल जा हा तेलुगु भी बोला जाता है तमिल भी बोला जाता है उसके बावजूद वहाँ सबसे ज़्यादा इंग्लिस चलती है इंग्लिस चलती है किसी भी कोई भी समान लेना पड़ता है टोटल इंग्लिस आप बोलिए या तो फिर है तेलुगु बोल सकते हैं तो आप तेलुगु में बात कीजिए अगर आपको तमिल आती है तो तमिल में बात कीजिए आपको कहीं जाना होता है वहाँ तो आपको तेलुगु आना चाहिए इंग्लिस आना चाहिए यदि नहीं आता है तो आप वहाँ पर कुछ भी किसी कोई भी कुछ बोलेंगे तो आपका भाषा वहाँ चलेगा ही नहीं वहाँ कोई समझ ही नहीं पाएगा आप क्या बोल रहे है क्या नहीं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए मेरे अंकल लोग थे तो हमको थोड़ा थोड़ा तेलुगु बोलाया बोलना सीखाए हैं जिसकी वजह से मैं वहाँ कंफर्टेबल फ़ील किया और मैं यहाँ वहाँ कहीं भी पार्क में जाता था तो तेलगु ही थोड़ा सा बोलता था थोड़ा थोड़ा हमको तेलगु आने लगा था मेरे साथ चाचा के दो लड़के थे वो भी साथ में जाते थे वह किसी भी पार्क में वहाँ नया नया गए थे इसलिए हम वहाँ का एरिया समझ में नहीं आता था तो इसके लिए मेरे चाचा के लड़के थे वो हमको लेकर जाते थे चलो भैया क्या कहते हैं नए पार्क में चलते हैं तो हम वहाँ जाते थे जहाँ सब लोग ज़्यादातर टोटली इंग्लिस या तो फिर तेलुगु में बात किया करते थे तो हमको वहाँ का अच्छा लगा शहर बट वहाँ एक प्रॉबलम थी वहाँ सबसे ज़्यादा दारू पीते थे की केहते हैं मुंबई में तो बीयर शॉप या दारू शॉप में मिल जाता था दारू बट हैदराबाद में घर घर दारू मिलता था घर पर ही घर पर पीते थे बाहर लेट जाते थे पी कर दारू वहाँ सबसे बेकार एरिया है वह वह कि औरत और महिलाएँ बाहर निकलने में एकदम अनकंफर्टेबल फ़ील करती हैं वहाँ एकदम अकवर्ड फ़ील करती हैं सब लोग बाहर निकलते ही सबको मतलब ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं इसलिए वहाँ जाने से पहले चार बार सोचते हैं सब लोग तो वहाँ भी एरिया अच्छा है बट यही कंडीशन है वहाँ सब लोग घर घर दारू पीकर बाहर लेटे रहते हैं सब ज़्यादा दिक्कत होती है रात को रात को छः बजे से दिक्कत होती है सभी को अगर कोई ऑफिस से छूटा है तो कहीं रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता है क्योंकि पूरे रास्ते में इतने लोग दारू पी कर पड़े रहते हैं क्या कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं इसी वजह से वहाँ सब लोग डरते थे वहाँ तेलुगु वाले अगर तेलुगु वाले तमिल से कुछ बोल देते तो आपस में लड़ाई हो जाती सबसे ज़्यादा वहाँ गुंडागर्दी माफियागिरी यही सब चलता है वहाँ किसी भी आदमी को कुछ भी बोल दो तो वह तेलुगु में कुछ भी बोल देता है गाली देते रहता है और वहाँ सबसे ज़्यादा एक एक घर पैसे की दिक्कत की वजह से दारू पीने की वजह से वह लोग आपस में लड़ाई करके मार काट कर फेंक देते हैं वहाँ कोई किसी का नहीं होता है शहर में यही होता है जा वहाँ पर हम गए थे तो वहाँ मेरी एक एक मतलब चाचा के बेटे के लड़के के फ्रेंड थे तो वो सब आपस में इंग्लिस में ही बात करते थे हमको उन इंग्लिस आती थी थोड़ा थोड़ा बट तेलुगु में जब वो बात करते तो मैं नहीं समझ पाता था उसके के बाद मैंने अपने चाचा के भाई बेटे से पूछा अपने भाई से तो हमको थोड़ा थोड़ा और इन तेलुगु थोड़ा बोलना और सीखाया तो वहाँ कोई भी अगर लड़का या स्टूडेंट अगर पढ़ने जाता है पढ़ने के मायने में तो इंग्लिस आराम से सीख सकता है इंग्लिस हर एक जगह चलती है वह चाहे विदेश हो चाहे देश हो चाहे जहाँ अपने गाँव में भी इंग्लिस कंफर्टेबल बोल सकते हैं बट यही कंडीशन है गाँव के लोग थोड़ा इंग्लिस नहीं बोल पाते हैं और शहर के लोग इंग्लिस बोल पाते हैं लेकिन मैंने सब बहुत सारी जगहों पर घूमा सबसे ज़्यादा अच्छा मुझको हैदराबाद लगा क्योंकि वहाँ भाषा इंग्लिस ज़्यादा चलती थी क्योंकि इंग्लिस में हर एक चीज़ होता था हर एक बात हर एक चीज़ हर एक काम ओन्ली इंग्लिस इंग्लिस इंग्लिस सिर्फ इंग्लिस में ही सब कुछ चलता था इंग्लिस ऐसी शब्द है जो कि हर एक कंट्री में चलती है इसकी वजह से इसी वजह से वहाँ की पढ़ाई वहाँ कि हरेक चीज़ प्रसनालिटी लोगों का रहना खाना सब कुछ अच्छा था बस यहीं ड्रिंक करने की वजह से सब कुछ ख़राब हो जाता था बाकी सब वहाँ सब कुछ अच्छा था वहाँ तेलुगु इंग तेलुगु के अलावा इंग्लिस सबसे ज़्यादा बोली जाती है बोलने जाने वाली भाषा है इसके बावजूद मैं जब घर आया वापस तो मेरी भैया दिल्ली रहते हैं दिल्ली हॉस्पिटल में काम करते थे मैं वहाँ दिल्ली गया तो वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं वहाँ हिन्दी भी चलती है इंग्लिस भी चलती है और भाषा भी च बहुत अलग अलग भाषा भी चलती है जब वहाँ कहीं भी किसी भी व्यक्ति से हम मिले तो वह भी हिन्दी में ही बात बात कर सकता है खड़ी भाषा बोलता है जैसे हम लोग बोलते हैं हिन्दी में ही उसक बाद हम अपने भैया से मिले वहाँ की एरिया हमने हम हमको हमारे भैया ने घुमाया जैसे कि इंडिया गे इंडिया गेट में फ़ॉरेन के लोग आते थे फ़ॉरेन कंट्री के लोग आते थे वो इंग्लिस में ही ज़्यादातर बात करते थे कोई भी अगर पैसा कमाना हो उसको तो वो फ़ॉरेन को घूमाता है वहाँ टूरिस्ट को तो इंग्लिस में ही बात करके घूमता है ताकि वह अनकंफर्टेबल न फ़ील करे फ़ॉरेन कंट्री से आए हुए लोगों को ज़्यादातर इंडियंस ही घूमाते हैं यहाँ उसके बाद इंडिया गेट हम घूमे उसके बाद वहाँ से इंडिया गेट से हमारे भैया फिर अगले दिन हमको क़ुतुब मीनार ले गए थे क़ुतुब मीनार वहाँ भी अच्छा लगा हमको फिर वहाँ वहाँ पर अपने दोस्त के भैया के दोस्त के साथ गए थे वहाँ भी बहुत अच्छा लगा मुझको वहाँ घूमने के बाद मैं घर आया तो भैया ने फिर से एक बार फोन किया बोल कि फिर से आओ चलते हैं और कहीं घूमने तो हम वहाँ गए फिर से दिल्ली वापस रिटर्न गए तो दिल्ली में हमको फिर से बहुत अच्छा लगा था तो इसलिए हम दोबारा दिल्ली गए थे वहाँ हम चाँदनी चौक और मेट्रो ट्रेन नहीं घूमे थे तो भैया ने चाँदनी चौक घुमाया जो कि अब बंद हो चुका है क़ुतुब मीनार का जो वह अंदर से ग्राउंड था वह भी बंद हो चुका है चाँदनी चौक बहुत अच्छा लगा वहाँ के लोग भी अच्छे लगे हमको वहाँ खाने में सबसे ज़्यादा पूड़ी सब्जी छोले भटूरे यही चलते हैं और वैसे फूटपाथ पर ही सब बेचते हैं बाकी वहाँ के लोग सब अच्छे थे हर एक जॉब के लिए अप्लाइ करते थे वहाँ की नॉलेज अच्छी थी लेकिन ते सबसे ज़्यादा हैदराबाद की नॉलेज अच्छी थी